जों लकेल दाउखौ फिसियो गामि ओनसोलाव आरो आदार जानाया माइरं होयो एंखुर होयो माइ होयो ओंखाम जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय बिनि बेदरा जानो टेस्ट आरो ओमफ्राय ब्रयलार फिसियो ब्रयलारनोबो एंखुर होयो दाना होयो मेडिसिन होयो कयलार दं कयलाराबो बिदिनो एंखुर जायो दाना जायो मेडिसिन होयो आरो लकेल दाउनि बेदरफोरा जानायाव गोथावसिन जायो आरो टेस्टा आलदा बिदैया बेना कालारा गोमोसिन जायो आरो फिसासिन जायो ब्रयलारफोरनिया एसे गिदिरसिन जायो कालारा एसे गुफुर जायो ओमफ्राय कयलारना कयलारना गोजा सिङावहाय गोमो आरो